हाँ मैम बताइए

हाँ मैम मैं आपका नाम जान सकती हूँ ओके मैम हाँ बताइए मैम क्या दिक्कत हो रही है जी हाँ यस मैम लेकिन उस मैम लेकिन हमारे यहाँ से तो लेकिन मैम हमारे यहाँ से जैसा चावल जाता है हमेशा वो इस बार भी हमने वही चावल भेजा है ऐसे कैसे इतने सारे इश्यूज़ आ रहे हैं आप बहुत सारे प्रॉब्लम बता रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात है मैम आप एक काम कर सकते हैं जी बताइए मैम एक काम कर सकते हैं हम अगर हो सकता हमारे साइड से ग़लती हुई हो तो आप उस राइस को वापस हमारे पास भेजिए हम दूसरे चावल भेज देंगे आपको उसके बदले में दूसरे चावल दे देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी लेकिन मैम यस मैम बोलिए मैम दूसरे चावल के हम चार्जेस नहीं लेंगे मैम लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैम लगेंगे और उसके चार्जेस मैम आपको देने पड़ेंगे यस मैम

मैम सौ किलोमीटर मैम ट्रांसपोर्ट चार्ज तो देने पड़ेंगे ना हम अपनी पॉकेट से कितना भर पाएँगे वह तो उसके लिए तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे

लेकिन मैम ट्रांसपोर्ट के चार्जेस तो हमको पे करने पड़ेंगे ना मैम तो मैम हम चेंज कर मैम मैम सुनिए सुनिए सुनिए हम तो चेंज करने के लिए तैयार हैं आपसे कुछ पैसे सिर्फ़ हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस माँग रहे हैं उसमें आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इतना तो आप कर पे कर सकते हैं मैम आप यह समझिए यह चावल अब वह जा रहा है जो हमने एक तो चेंज कर दिया चावल चेंज करने की बात भी कर रहे हैं अगर हमारे वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं है ना हम चेंज भी कर रहे हैं और उससे आपको ही बेनिफ़िट मिलेगा हम यह भी बोल रहें हैं कि दुबारा मतलब जैसा अगर कुछ प्रोब्लम देखने को मिला है कि बच्चों की तबियत ख़राब हो रही है यह सब चीज़ें वो नहीं होंगी लेकिन आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो दे सकते हैं थोड़ा हाँ हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम धन्यवाद हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद